साई मां तव्हांजे पी एम के वी वाइटनी सैंटर में दाख़िलो कयोव पर मूंखे अञा ताईं का बि शैड्यूल न मिली आहे मां हिकु ग़रीब घर जी नयाणी आहियां मां ॾाढी परेशानियुनि सां मूं इन ट्रेनिंग सैंटर में दाख़िलो मिलियो आहे तव्हां पंहिंजे पहुच लगाए मुंहिंजो शैड्यूल आणे ॾियो तव्हां मुंहिंजी मदद करो मूंखे इन शैड्यूल जी ॾाढी ज़रूरत आहे इन सां मुंहिजे परिवार जो ख़र्चु निकिरी सघंदो तव्हां मुंहिंजी मदद करियो